آج ہم جس طرح کی خبروں کو دیکھتے ہیں اس سے گڈ نیوز کی بجائے بیڈ نیوز سننے کو ملتی ہیں وہ اس طرح سے غلط سلط باتوں کو دکھایا جاتا ہے جس سے کوئی تعمیری ریاستی اور فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی ہم تو چاہتے ہیں کہ ریاست ہو یا ایک آدمی کی سوچ کو تعمیری ہونا چاہئے جس سے ریاست کو فائدہ ہو سماج اچھا بنے کل بات یہ ہے کہ فلاح و بہبود اور اچھی سیاست سے اچھی ریاست بنتی ہے